جی ہاں میرے خیال میں میڈیا اور تعلیمی نظام میں اس زبان کی مناسب نمائندگی موجود ہے جیسے کہ آج کے دور میں اردو زبان کا استعمال بہت سارے میڈیا اور تعلیمی نظام میں کیا جاتا رہتا ہے اور اس زبان کی ترقی کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس زبان کا استعمال کرتے ہیں خاص طور پر جب لوگوں کو شاعری کرنی ہوتی ہے تو اس زبان کا استعمال کر کے لوگ شاعری کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ مقبول ہے اور اردو زبان کی شاعری پوری دنیا میں مشہور ہے اسی طرح سے میڈیا میں بھی اس کا خوب استعمال ہوتا ہے اور اس کی ترقی کے لیے جو بھی چیزیں کار آمد ہیں وہ سب اس زبان کے لیے کیے جاتے رہتے ہیں اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ اس زبان کا استعمال پوری دنیا میں کیا جائے گا اور اس کے بہترین مستقبل کے لیے میں دعا کرتی ہوں